आंनि थाखानाय बारिनि दंफां लाइफां बा गय बारिनि बा बिफांफोरनि सोमोन्दै जा आं बिमा बिफानि गायबोनाय गय बिफां बेफोरथ' जोबलांबायानो नाथाय आं गोदानयै गोबां गय गायदों दंफां गायदों फोथारावबो मार खोनानै फख्रि जावनानै दंफां लाइफां गायदों नारेंखल गायदों बेफोरखो गायनानै आं बिथांमोननो बा दंफांनो नांगौ बायदिहाय दै हासार बेफोरखौ होनानै समाव होनानै

फिथाइ मोननो थाखाय आं नाजायो आरो नाजागासिनो दङ दा गयाबो थाइबोदों नारेंखलाबो थायबोदों दा दंफांआबो देरबोगासिनो दङ बे गय नारेंखलखौ फाननानैनो आं न'खरनि बायदिसिना संख्रि फानलु आलु दालि थाव बेफोरखौ बायनो थाखाय बाजाराव फानहैयो आरो न'खरनि नांगौ बेसादखौ बेफोरखौ फाननानैनो खरसा खालामो दा दंफां लाइफांखौ थारैनो जोंनो जिउआव गोनांथि आगोलनि बोराय बुरैनि जा दंफां बेफोरथ' जोबलांबायानो दं जों गोदानहाय आरो बे हायावनो हानायमानि मोजांयै गायनानै बिफां लाइफांखौ मोजां खालामनो थाखाय जोथोन लानांगौ बेखौ जों मावब्लासो बा दंफां लाइफांखौ गायनानै जोथोन लाब्लासो बेनिफ्राय जों फिथाइखौ मोजां मोनगोन एबा मोजां मोननो हायो दा बेखायनो दिनै जोंनि जिउआव दंफां लाइफां गासैबो गोनांथि जेब्ला बेखौ जों मोजांयै मावनाया जोंनि थाखाय मोनसे गोनां खामानि जों नै दा आबाद मावनायाव एबा दंफां लाइफां गायनायावनो थारैनो सोरखाराबो गोसो होदों आरो दंफां लाइफां गायनानै जोंनि हादोरनि बारहावाखौ फोसाबनो थाखाय नाजागासिनो दङ आरो गोदोनि खौ सानोब्लाथाय दानि थासारिया थारैनो मोजां जाबोगासिनो दं होननानै जों बुंनो हायो बेखायनो आबाद मावनायाव एबा दंफां लाइफां गायनायाव गासैबो सुबुंफ्रा गोसो होनांगौ आरो बे दंफां लाइफांनि गायनायखौ नोजोर होनानै बेनिफ्राय मोजां आबाद मावनो थाखाय मोजां आबाद मोननो थाखाय गासैबो नाजानांगौ दा आं बे दंफां लाइफांनि फिथाइ बे फिथाइखौ फाननानै जा रां मोनो बे रांजोंनो न'खरनि गोनां खामानिखौ मावो आरो न'खरनि जि मावनो गोनां खामानि बेफोरखौ फाननानैनो रां मोनो बेजोंनो रांखौ लानानै मावफुङो जोंनि आंनि न'खरनि जि थासारि बे थासारिया आबादनि सायावनो सोनारो आबादा जिदु गाज्रि जायोब्लाथाय फ्रायनो गोबां अल'खदाव गोग्लैयो आबादखौ फोसाबनो थाखाय आं गोबां नाजायो नाजानानै न'खरनि अल'खदखौ फोजोबनो थाखाय नाजागासिनो सोलियो दासिमालागि आंनि न'खरनि अल'खदा लासै लासै इसोरनि अननायाव गोमालांहांदों बा जोबनो हमहांदों नै दा

न'खराव जायगायाबो एसे गोबां नङा जायगाया खम बेखायनो जि हागौ बेखौनो गायनानै आं न'खराव सोलिगासिनो दङ आरो सोलिबायबो थागोन जियानो जायाथों जों दंफां लाइफां गायनानै गावनि न'खर संसारखौ गोजोन खालामनायजों लोगोसे जोंनि बारहावाखौबो फोसाबनो थाखाय जों नाजानांगौ आरो नाजानाया जोंनि गोनांथि